हेल' उम नै माबाहाय मा होनो फाथो गायनाय आमफ्राय माइफ्रा मा माइ गायबाव नांगौ जाखो खय बिगा गायगोन नोंहालाय देग्लाय जोंहाबो बिदिनो आं माबासो गायनो सानदों पन्द्र' बिगासो आरोखि एसे मालायनि लादेरनानै आमफ्राय जोंनि न'नि एसे रनजित आमफ्राय माइब्रा आमफ्राय जोसा एसे गायनो सानदोंमोन उम आमफ्राय फाथोफोरखौलाय माथो माथो खालायखो दालाय फाथोखौ मा मा माबाखो उम उम खय मन मोनो खय मन मोनो खय मन मोनो नोंस्रा माइआ दस बिगासो गायबा

जोंनाबो बिदिनो बिदिनो जायो जोंनाबो जाथारबा खुब एसे दै अर मोजाङै हाबबा मोजां मोनबालाय खुनुरुखुम बार' मनसो मोनो आरो बिगाफ्राव दहला हां माहां जाबाय नालाय जोंना उम उम औ उम दा गायहांबाय आमफ्राय खासिया गायबाय नोंस्रा ए उम उम जोंहाबो दहला बै एसे दहलायाव गायनो होननानै खासिया माबादों गायदों फुनांगौ बेखौनो नै आमथिसुवा बायबा फुनोसै उम दोन्थ'नोसै होनबा मोजां दं ओरैनो औ आमफ्राय माइ दं ओंखाम गोरलैफ्रावबो जानो लेंहरबाल उम दे दोनथ'दो औ दे